पंहिंजे गुजरात में संस्कृति सां गॾु इलाही त्योहार मल्हायो वेंदा आहिनि जीअं त गुजरात में चेटीचंड ॾाढो धूमधाम सां मल्हायो वेंदो आहे जेको सिंधियुनि जो सभिनी खां वॾो त्योहारु आहे नओ साल आहे गुजरात में ॿियो हिकु जन्माष्टमी जो जेको त्योहार आहे उओ बि ॾाढो धूमधाम सां मनायो वेंदो आहे जेको सिंधी बि मञंदा आहिनि ऐं गुजरातियुनि जो बि उहो त्योहारु हूंदो आहे ऐं ॿियो चेटीचंड ऐं चालीहो साहिब बि गुजरात में हिते चंड सुठो मल्हायो वेंदो आहे जिते जिते सिंधी रहनि बि था हुते गुजरात जा माण्हू सिंधी अची करे चालीहो चेटीचंड मल्हाईंदा आहिनि धूमधाम सां नचंदा आहिनि छेज विझंदा आहिनि झूमर विझंदा आहिनि ऐं सिंधी भॼन बि गाईंदा आहिनि झूलेलाल जी पूॼा अने आर्चना बि कंदा आहिनि ऐं बहिराणो साहिब ठाहे करे हिकु ॾीओ ठाहे करे उन्हनि जे अॻियां अर्पित कंदा आहिनि ऐं प्रार्थना कंदा आहिनि ऐं अखो पलो सिंधी भॼन सां गॾु गॾु अखो पलउ ऐं झूलेलाल जा गाना बि ॻाईंदा आहिनि अहिड़े नमूने गुजरात में चङियूं जॻहियूं बि आहिनि घुमण वारी जीअं त कच्छ जो रण आहे जिते माण्हू इस्कूल वारनि खे ऐं ऑफिस वारा बि उते घुमाइणु वठी वेंदा आहिनि इन सां गॾु गॾु ॿियू बि चङियूं जॻायूं आहिनि जेकी गुजरात में ॾाढियूं फेमस आहिनि जीअं त सौमनाथ मंदिरु महादेव जो मंदरु ॾाढो सुठे नमूने सां ठहियो वियो आहे ऐं उन जो ॾाढो नालो बि आहे अहिड़ी तरह गुजरात में ॿिया नंढा वॾा मंदर आहिनि घुमण जी जॻहियूं आहिनि ऐं इतीअ सां गॾ गॾ बि जुड़ियल चङियूं जॻहियूं आहिनि जीअं त स्मृति वन आहिनि जेको भुज में आहे ऐं भूकंप में छा छा थियो हुओ इन खां भूकंप खां पोइ छा थियो भूकंप में घणा माण्हू मणिया घणा माण्हू मरिया ऐं छा छा हुन खां पोइ अॻिते सरकारु कमु कयो उहो बि ॿुधायो वियो आहे ऐं उन जो सॼो इतिहास रचो वियो आहे त हिते कच्छ में गुजरात में इतिहास ऐं गुजरातियुन जा त्योहार ऐं संस्कृति सां गॾु जेकी शयूं थींदियूं आहिनि उहे सुठे नमूने मल्हाई वेंदियूं आहिनि